हमारे गाँव में एक बहुत बड़ा गराउंड है जहाँ पर हर एक खेल खेला जाता है जैसे किर्केठ फूटबॉल बॅालीबॉल बैडमिंटल हॉकी कबड्डी समझिए एनी पर्सन के जो भी गेम है सब खेला जाता है उसके साथ में आज काल के जो युवा हैं युवा से ले के बुज़ुर्गों तक सब लोग ताश खेलने में अधिक रुची रख रहे हैं वो लोग ताश खेलने के लिए ताश खेलने ते गराउंड की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं वो कहीं पर भी बला बैठ के शुरू हो जाते हैं ताश के साथ साथ जैसे ल्यूडो हो गया लूडो कि लूडो आज कल के बच्चे लूडो और जो गाँव के बच्चे हैं गुल्ली डंडा किर्केट ये सब ग्राउंड की ओर नहीं भागते हैं लोग अपना जहाँ पर देखेंगे वहीं पर शुरू कर देंगे गराउंड के लिए ये है कि जो मतलब तैयारी कर रहें वो गराउंड में अधिक से अधिक अपना समय देते हैं